आसामाव गोबां थार्स सोलोंथाइनि बिथिङाव गोबांथार जेंनाफोरखौ जों नुनो मोनो सोलोंथाइनि बिथिङाव बेबायदि फराय फोरोंगिरिफोरनो नांगौबायदि बेबायदि सेलारिफोरखौ होनो हायै बेबायदि जेंनाफोरखौ जों नुनो मोनो गोबांथार नै मान नै दान थाम दान बेबायदि जालायलांब्लाबो बोरै फोरसोनां ओह फोरोंगिरिफ्रा बेबायदि मानलि फिसफोरखौहाय बेबायदि मोन्नो हाया आरो बेनिखायनो फोरोंगिरिफ्रा गोबांथार बेबायदि उम उम नांगौबायदि बिथिङाव बेबायदि आवगायनो थाखाइ हाया जायो आरो बिदिनो फोरोंगिरिफ्राबो बेबायदि नांगौ बायदि सोलोंथाइ एबा बेबायदि एक्सफिरियेन्सफोर गैयाब्ला बा सोलोंथाइफोर थायाब्ला बा नांगौबायदि गियानफोर थायाब्ला बे फोरोंगिरिफ्राबो फरायसाफोरखौ फोरोंनायाव गोबांथार जेंना सोमजियो आरो बेबायदिनो थिसार्सफोरनि एबा फोरोंगिरिफोरनि उम मटिबेसन फोर खम जायोब्ला फोरोंगिरि फरायसाफोरनो नांगौ बायदि फोरोंनायनि खान्थि एबा माबायदि बिसोरनो गियानफोरखौ होनो हागोन एबा बेबायदि होनो हागोन बा सोलोंनायनि बिथिङाव बिसोरखौ माबायदि एक्टिब खालामनो हागोन फरायसाफोरखौ बेबायदि नांगौ जायो आरो हाया जायो बेनिखाइनो फरायसा फोरोंगिरिफोरा जेब्लायबो मटिबेट जानायजों नो जानो नांगौ अब्लासो फरायसाफोरनो नांगौ बायदि गियानफोरखौ गासैबो बिथिङाव बिथिङावनो हो होनानै जौगाहोनो हागोन बेबायदिनो ट्रेनिंफोर ओह फोरोंगिरिफोरनो नांगौ बायदियै ट्रेनिं हो फोरखौहाय द' दाननि द' दानारि आनजाद जोबनायनि उनाव बेबायदि गरम बन्दनि समायाव एबा बिदिनो इक्जाम जोबनायनि उनाव ट्रेनिंफोर थायोब्ला थायोब्ला बेबायदि फोरोंगिरिफोरा फरायसाफोरखौ फोरोंंनायावहाय गोबां हेफाजाबफोर मोन्नो हागोन फोरोंगिरिफोरनो जि बायदि फोरोंनो नांगौ फरायसाफोरनो जेबायदि फोरोङोब्ला फरायसाफ्रा बुजि मोनगोन आरो जि बायदि फोरोङोब्ला बेफोरबायदि मेट्दनि गेजेरजों फोरोङोब्ला फरायसाफ्रा जौगानो हागोन बेबायदि मेट्दफोरखौ नागिरोब्लासो फरायसाफोरा जौगासारनो हागोन थाखो खथा थाखो खथानि सिङाव हाबनायनि लोगो लोगो माबायदि फरायसाफोरखौ गावनिथिङै खालामनानै लानो हागोन बेबायदि बेबायदि आयदियाफोरखौ बेफोर फोरोंगिरिफोरनो होनो हानांगोन साफ्रोमबो फरायसानि जा मोनसे गियान बेखौहाय बयनोबो थाखाय माबायदि रान्नानै होनो हागोन बेबायदि ट्रेनिंफोरखौहाय फोरोंगिरिफोरा मोनहा मोन्नांगोन अब्लासो फरायसाफोरा जौगासारनो हागोन सोलोंथाइ खान्थियावहाय बेबायदि गोबांथार जेंनाफोरखौ जोङो नुनो मोनो फरायसाफोरा फरायसाफोरा फरायसालियाव फैनाया फैनानै ओरैनो सम हगारालासिनो बेबायदिनो थि नांगौबायदि गियानफोरखौ बुथुमनो हायोब्लासो सोलोंथाइ खान्थियावहाय जौगासारनाया नुजागोन आसामाव बेबायदि गोबांथार फरायसाफोर दङ जाय फरायसाफोरा फोरों फरायसालियाव थांनायनि लामाजों थांनानै बे फरायसालिसिम सहैनो हाया सौहैया लामा स' एबा लामा ससेयावनो बेयो बहाबा समफोरखौ एंगारनानै एंगारनानै गावनि गावनि समफोरखौ आद्रि खालामो आरो बेफोरबो मोनसे सोलोंथाइनि ओह खान्थियावहाय मोनसे जेंना जोंनि आसाम हादोरनि फरायसाफ्रा बेनिखायनो गोबांथार बिदि जौगानायनि उन जानानै दंमोन जौगानायाव उन जानानै दङ फोरोंगिरिफोरनि बेबायदि मोजां गाइदेन्स एबा बेबायदि नाय नायनाय एबा जोथोन लानाय थायोब्लासो फरायसाफ्रा बेबायदि मटिबेद जानो हागोन आरो फरायसाफोरा बेबायदि थाखो खथायावहाय जिरायनानै मोजां बाथ्रा बेबायदि फोरोंनाय समायावहाय फोरोंगिरिनि बाथ्राखौ मोजाङै खोनासंनो नांगोन अब्लासो फराय फरायसाफ्रा जौगानो हागोन ओम फोरोंगिरिफोरा जुदि मोजां रोंगौथि गोनां एबा एक्सपेरियेन्स गोनां बा मटिबेटेद जुदि नङाब्ला बे फरायसाफोरखौ बियो फोरोंनायाव गोब्राब जागोन खस्ट' बेबायदिनो जेंना नुजागोन ओह नांगौ बायदि गियान जुदि फोरोंगिरि सासे फोरोंगिरिहा थायाब्ला बे फोरोंगिरिया फरायसाफोरखौ साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ जौगासार होनायाव जेंना नुजागोन बेनिखायनो फरायसा साफ्रोमबो फोरोंगिरियानो ट्रेइन मा माबा बेबायदि ट्रेनिंफोर गोनां बेबायदि फोरोंगिरि जायोब्लासो साफ्रोमबो फरायसाफोरखौहाय मटिबेद खालामनो हागोन साफ्रोमबो फोरोंगिरियानो बेबायदि जौगासारनो एबा जों बेबायदि मटिबेटेद फोरोंगिरि जायोब्लासो फरायसाफोरनि इयुनखौ एबा बिसोरनि फिउसारखौहाय इयुनखौ एबा जौगाहोनो हागोन बिसिनि सान्नाय हनाय बिसिनि केरेक्टार बिसोरनि आखल आखुनि बिथिङाव बिसोरनि नांगौ जानाय गियानफोराव जिउ खुंनायावहाय बे फोरोंगिरिफोरा बिसोरनो नांगौ बायदि गियानफोरखौ होनानै बिसोरखौ जि जिबनावहाय ओह जिउ आवहाय जौगासार सासे सुबुं जानो थाखाइ हेफाजाब खालामनो हागोन